माखासे सावगारिफोरनि गेजेरजों जुदि आङो भारतथियफोरनो दिन्थिनो खाबु मोनोब्ला आङो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि माखासे हारिमु बेखौ दिन्थिफुंनो खाबु लागोन जेराव जोंनि बर'आ हारिमुवाव जोबोर गेदेर जौगानाय धोहोनि हारिमुवाव जोबोर दोहोनि जेरै जोङो बुंनो हायो बर' होन्नानै सिनायथि होनो थाखाय गामसा आर'नाइ जुदि आर'नाइ लायोब्ला जोङो बेखौ सरासनस्रायै बर' होन्नानै जों सिनायथिनाय जायो आरो आइजोफोरखौ बर' आइजोफोरखौ सिनायथिनो थाखाय जोंहा जर'खायै दख'ना दंखायो दख'ना गान्नाय लोगो लोगोनो जोङो बेखौ बर' होन्नानै सिनायथि मोन्नाय जायो दख'नाया सरासनस्रायै लांगा आरो अग्रं मोन्नै रोखोमनि थायो बेनि अनगायैबो जोङो हाबायाव गानग्रा दख'ना थावसि जोङो जायखौ बा बाहायनाय जायो बिब्दिनो जोंनि माखासे आगर दख'नानि आगर फास्रानि आगर आर'नाइ आगर बेफोरखौ आङो दिन्थिफुंगोन आरो बेजोंनो आङो जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होनो खाबु लागोन बर' हारिया हारिमुवाव जोबोद दोहोनि होन्नानै आङो सिनायथि होनो खाबु लागोन आरो बेल' नङा जोंनि बर' हारियाव माखासे गोदोनिफ्राइनो बाहायबोनाय माखासे हारिमुवारि दामजु दङ जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरखौबो आङो भारतारि बिथांमोननो सावगारिखौ दिन्थिगोन दिन्थिनो खाबु लागोन आरो जायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनायनि अनगायैबो रंजानाय बाजानायावबो बेसेबां साखा फारा आरो बेसेबां सांग्रां बेखौ आङो दिन्थिफुंगोन